गांधीजींची ग्राम स्वराज्याची संकल्पना आनी ताका अनुसरून आतांच्यो ग्रामपंचायती कश्या पद्दतीन चलतात किंवां तांतून कश्या पद्दतीन चलपाक जाय हाचे विशयी तुमचें मत कशें गांधीजी एक विजीनरी आसले तांकां ग्राम पंचायती कडसून खूब अपेक्षा आसल्यो तांकां दिसतालें की ग्रामपायतींनी बरें काम करपाक जाय त्या खातीर ताणें गांवचे प्रस्न गांवांतूच सोडोवपा खातीर यत्न करपाक जाय गांवां खातीर जें उत्पादन जाय तें गांवांनूच जावंक जाय गांवांतसून आयज व्हडा प्रमाणान लोक भायर वतात ते वचपाक जायना हें चित्र बदलपाक जाय गांवान एक म्हणल्यार मोस्ट मेन प्रश्न असो आसता की हाचो स्वच्छतेचो तो म्हणून गांव हे निवळ आसपाक जाय त्या खातीर पंचायतीन यत्न करपाक जाय गांवान बरे रस्ते आसपाक जाय हे सगळीं कामां पंचायतीन करूंक येता ह्या प्रश्नाची पयली म्हळ्यार जे पंच आसतात तांकां जाण आसूं जाय सरपंचाक जाण आसूं जाय हे जे पंच आसतात तांकां गांवच्या प्रश्नाचे व्हडलेंशें जाण आसना कांय पंच अशें आसतात ते केन्ना ग्राम सभेक आयिल्ले नासतात ग्राम सभेक येना जाल्यार गांवचे प्रश्न कशे कयटले पंचायतीनची सगळ्यांत म्हत्वाची एक हें म्हणल्यार ग्राम सभा ते ग्राम सभेन लोक आपले प्रस्न मांडटात हे प्रश्नाचो सुटावो मागीर सरपंचान आनी पंचान करपाक जाय तांचे जे प्रस्न आसात ते सरकारा मुखार पावोवपाक जाय आतां एक लक्षांत घेयात पंचायतीची त्री सुत्री म्हळ्यार डिसेंट्रलायजेशन ऑफ पावर आनी सोशल वॉडीट आनी लोकांचो सहभाग ह्या संबंदातूच तांकां कांय खबर आसना पयली गजाल म्हळ्यार जे कितें काम पंचायत करतात ताचे लोकांचे लक्ष आसूंक जाय हाका म्हणटा सोशल वॉडीट ते काम बरें भशेन जालां कांय ना तें ताणें पळोपाक जाय आनी ताणें तांकां सर्टिफिकेट दिवंक जाय की हे काम जालां बरें भशेन जालां ताज्या उपरांत त्या पयशे कामाचे पयशे दिवपाक जाय दुसरें गजाल म्हणजे पंचायतीच्या सगळ्या कामाक लोकांचो सहभाग आसपाक जाय अशें जाल्यार तें काम बरें जाता देखीक आतां एक पळयात समज आमकां पंचायतीन कसलेंय काम करपाचें आसा जाल्यार त्या कामान लोकांचो सहभाग कसो कितें घेवंक मेयटा तें आमी पळोपाक जाय बरीचशीं कामां आमी श्रमदानान करूं येतात समजा एक आमकां एक रस्त्याची गरज आसा सरकारा कडेन पयसो कमी आसा जाल्यार आमच्यान एक करूं येता श्रमदान करपा खातीर दीस थरोव येता आनी त्या त्या दिसा फावता त्या लोकांनी येवन इल्लें इल्लें काम करूं येता लोकांक आयतारची सुटी आसता त्या दिसा आमी लोकांक अपील करूं शकतात तुमी जमता तशें कामांक येयात आनी इल्लें इल्लें काम करा अशे लोकसहभागांतून खूब कामां जावं येता आतां गांवांत उदकाचो प्रश्न आसता गांवांत खूब तळी आसात बांयों आसात आमच्यान अशें चितूं येता चला हें तळें बाबा आमी आयज उसपुया एका आयतरा एक तळें उसपुया दुसऱ्या आयतारा गांवांत कितल्योश्योच बांयों आसात त्यो वापर करिनासतना आसात आमी त्यो बांयों उसपूं येतात अशें केल्यार गांवच्या उदकाचो प्रश्न सुट्टलो आतां आमच्या गांवांत खूब पावस पडटा हो पावस सगळो व्हांवून येता पावसाचें उदक व्हांवून येता आमी उदक आडयात आनी उदक जिरयात अशें जर चितलें जाल्यार आमी खूब व्हडलें काम करूंक शकतले आमी एक काम करूं येता गांवान जे म्हाळ रानां आसात थंय वचपाचें आयतार दीस किंवां सुटये दिसा थंय चर मारपाचे आनी उदक कशें कितें जिरो येता हें पळोवपाचें थंय दोंगरार झाडां रोवपाची अशें केल्यार उदक जिरतले आनी आमचो उदकाचो प्रस्न सुट्टलो हांगा गांवांत पर्यावरणाचेय प्रस्न आसात आतां पयलीं कशें आसलें गांवांत धाकटीं धाकटीं घरां आसलीं लोक आपल्या पुरती घरां बांदताले आतां कितें जाता आतां डेवलोपर येतात जमनी विकत्यो घेतात गांवच्यो आनी मेळटा तश्यो नवे नवे प्रोजेक्ट उबे करतात हाका लागून गांवच्यो ज्यो जमनी आसल्यो त्यो काबार जाता फाल्यां आमच्या जनरेशनाक जमनी खंयचो उरतलो हो एक मोठो प्रश्न हे सगळ्यांनी चितूंक जाय आनी आमी आमकां जाय तितलींच जागां वापरतले बाकीची जागा आमी विकचे ना ती फुडारा खातीर सांबाळून दवरतले अशें आमी चिंतूं जाय आमच्या गांवांत कुळागरां आसात शेतां भाटां आसात भाटां आसात तर आमी कितें करूं जाय आमची कुळागरां जीं आसात तीं आमी सांबाळपाक जाय थंय नवें नवें उत्पादन करपाक जाय वयर जी आमची पडींग जमीन आसा ती आमच्यान काजी रोंव येतात माड रोवं येता आमे रोवं येता ताका लागून आमचें उत्पन्न वाडटलें अशें केलें जाल्यार आमचो गांव सुसमृध्द जातलो आतां गांवान करपाचो दुसरो एक वेवसाय म्हणल्यार गोरवां पाळपाचो पयलीं गांवांनी खूब गोरवां आसलीं आतां गोरवां पाळप कमी जालां पूण आमी चिंतूं जाय जर आमी गोरवां पाळ्ळीं जाल्यार आमकां जाय तितलें दूद आमकां मेयटलें उरलेलें दूद आमी सोसायटीक दिवन चार पयशे जोडूं शकता हाका लागून आमचें उत्पन्नूय वाडटलें आतां एक पळयात आमच्या गांव गांवांत भलायकी केंद्र आसता ह्या भलायकी केंद्रान बरी सेवा मेयटा काय ना तें आमी पोवपाक जाय थंय कितें अडचणी आसात जाल्यार आमी त्यो सरकाराच्या नदरेन हाडून दिवपाक जाय तशें केलें जाल्यार ही भलायकी सेवा सुदारतली आनी आमकांच बरें पडटलें पर्यावरणाचो प्रस्न आनी एक प्रश्न म्हळ्यार जी आमची न्हंयो आसात तातून आमकां बरें नुस्तें मेयटालें ह्या नुस्त्याक लागून खूब लोक जोडपाक पावताले आमकांय नुस्तें खावपाक मेयटा पूण आयज अशी परिस्थिती जाल्या गांवां गांवांतल्या बांयां दर्यांत किंवां न्हंयांनी रेंव काडपाचो व्हडलो प्रस्न आसा पयलींय लोक रेंव काडटाले पूण गरजे पुरते काडटाले पूण आतां कितें जालां मेयटा मागीर आमी न्हंयो खणीत आसात हें चुकीचें आसा हाका लागून कितें जालां आमच्या पर्यावरण इबाडटा त न्हंय खोल वेता थंयसरली जीं पयलींची नुस्तीं आसलीं ताच्या बीं काबार जाता हाका लागून आमकांच नुस्तें मेळना खुबे आसले पयलीं तिसऱ्यो आसल्यो ह्यो खुबे तिसऱ्यो आतां नश्ट जायत आयल्या हें पर्यावरणान नुकसान अशी न्हंय खंय खोल खोल गेली की कितें जाता शेजा शेजारचे जे बान बीन आसा ते कोसयटा कुळागरां आसात तीं व्हांवून वेतात माड दर्यान पडटात हे पर्यावरणाचें व्हडलें नुकसान अशें जावपाक फावना अशें कितलेशेच प्रस्न आसतात आतां पळयात गांवान आमच्या देवळां आसा देवळां आसप ही बरी गजाल देवळां आसलीं की थंय चार लोक येतात आतां देवळां श्रावणान देवळांनी खूब उत्सव आसतात आतां उत्सव आसले की तीं भजन जातात कीर्तन जाता ताका लागून लोकांक कितें बरें आयकपाक मेयटा लोक अध्यात्मा कडेन वयटात ताका लागून वेसन बिसन आसा तें पयस उरतां ही एक बरी गजाल आतां गांवचे लोक हे खूब गजाली विकत्यो घेतात पूण विकते घेतल्यो की आपले हक्क कितें आसात ते तांकां खबर नासता आतां पळयात जो मनीस कितेंय विकतें घेता तो ग्राहक जाता म्हणजे ताका सेवा मेळूंक जाय समजा ताणें कितेंय विकते घेतलां त्या वस्तून जर दोश आसलो तर तो दोश पयस करप हे उत्पादकाचें किंवां विकताल्याचें काम हे आमच्या गांवच्या लोकांक खबर आसना तें आमी तांच्या नजरेक हाडून दिवंक जाय तूं गिरायक म्हणून तुका कांय अधिकार आसा त्या अधिकाराचो तुवें वापर करूं जाय आनी समजा तुमची वस्त इबाडली जाल्यार तुमकां दुसरी वस्त मेळूंक जाय किंवां तुमकां काँम्पेन्सेशन मेळूंक जाय अशें कितलेशेच प्रस्न आसात गांवचे प्रश्न आनिकूय आसात आतां देखीक गांवची भलायकीक भलायकी सांबाळपा खातीर आमी खूब कितें करूया गांवांत कितें जाता आतां थोडे लोक झोपडपट्टी तयार करतात ताका लागून भलाय भलायकेचेर इफॅक्ट जाता म्हणोन गांवान जे लोक इल्ले इल्ले रूम काडटात ताचेर पंचायतीन बी लक्ष दवरपाक जाय अशें जावपाक फावना इल्ले इल्ले रूम काडले जाल्यार तुमी ताका संडास बांदून दियात तें उदक आसता तें भायर सोडपाक जायना उदक भायर सोडलें की जळारां तयार जातात ताका लागून डेंगू मलेरिया सारके रोग जातात हे अशें जावपाक जायना आमचो गांव हो एक सुसमृध्द गांव जावपाक जाय आतां अण्णा हजारे सारको मनीस गांवाच्या गांवांत लोकांक भितर जागृती करता आनी थंय ताणें वेसन बिसन लोकांचे पयस केलां आनी तो गांव सुसमृध्द केला हिरवे बाजार अशीच एक पंचायत हे हे पंचायतीन लोकांक जागृत करून थंयसरले प्रस्न ताणें सोडयल्ले आसात आतां गांव म्हटले की गांवांत जशें लोक आसात तशें बायलां आसतात ह्या बायलांचे खूब प्रश्न आसतात त्या बायलांच्या प्रश्ना संबंद जागृती करपाक जाय भुरग्यांचे प्रश्न आसतात भुरग्यांक बरें जेवण खाण मेळपाक जाय तांकां बरें शिक्षण मेळपाक जाय हे सगळे प्रस्न आमी ग्रामपंचायती मार्फत चर्चा करूं येता आनी ताचेर उपाय काडूं येता आतां बेकारी सुद्दां आसता आतां बेकारी म्हणल्या पळयात गांवांत खूब लोक बेकार आसतात आतां बेकार आतां आयच्या काळार बेकार रावपाची गजाल गरज ना तुमी कितेंय काम करूं शकता देखीक समजा तुजे कडेन कसलें काम जायना जाल्यार बँकेच्यो खुबश्यो स्किमी आसात आतां गांवांत कुळागरां आसात थंय पणस जाता तर बँकेचें रीण घेवन पणसाच्या घऱ्या पासून समज वेफर्स करपाचें काम करूं येता किंवां बटाट्याचे वेफर्स करूं येता अशें केले जाल्यार तुमकां एम्प्लोयमेंट मेयटलें तुमचो प्रस्न सुट्टलो गांवांतली जी बँक आसा न्ही तेचे कडेन चर्चा करूं येता आमकां गोरवां पोसपा खातीर रीण जाय जाल्यार तें रीण घेवं येता समज आतां गॅस म्हणटा तो म्हारग पडटा म्हणून आमी कितें करूं येता गांवांतल्या लोकांक बायोगॅस करपा खातीर बँके कडेन रीण मागूं येता आनी बँक तांकां रीण दिताय बी अशे बायोगॅस केल्ले खुबशे लोक आसात आनी ताका लागून तांचो गॅसाचो प्रस्न सुट्टा गांवांत कुळागरां आसात तांकां उदकाची गरज आसता आतां उदका खातीर बांय मारप गरजेचें ताच्या खातीर बँक लोन दिता स्प्रिंकलर बसोवं येता कुळागराच्यो धोडो बांदू येतात वय बांदू येता अशें केल्ल्यान तुमचें उत्पादन वाडटलें आनींग कितें म्हळ्यार